ہندوستانی سماج میں جہیز دینے کی جو روایت ہے جو رسم چلی آ رہی ہے وہ ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے ایک پرانے زمانے سے چل رہی ہے تو یہاں پر ہندوستان میں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے تحفے دیے جاتے ہیں یا جہیز کے نام پر تحفے دیے جاتے ہیں دلہنوں کو اور لڑکیوں کو تو جو مختلف اسٹیٹس ہیں مختلف کلچر ہیں اس میں ان کلچرس کے حساب سے دیا جاتا ہے لیکن جو ایک بات سب میں کامن ہے وہ یہ کہ ان کو بطور جہیز کچھ سونا گھر کا فرنیچر اور کپڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور بھرپور انداز میں دی جاتی ہیں